जी हां साढ़े भारत च जेह्ड़ी मतलब यात्रा जेह्ड़ी ऐ ओह्दी कमी निं ऐ ते हुन इत्थूं यात्रा जि'यां नवरात्रें लगदे ते हून नवरात्रें च अगर माता वैष्णौ तक जाना होग तां यात्रा ते बड़ी होई जंदी कोई यात्रियें दी कमी नेईं बड़ी यात्रा खु'ल्ली यात्रा बड़ी शैल होई जंदी बड़ी यात्रा ऐ निं हुन किट्ठी करनी पौग जा किश बी मतलब इक तां मैनेज़मैंट ऐडजेस्ट करी सकदे ओ जे लोग बड़े हारे चली पौंदे टरै्वल करने दी लोग दूरा दूरा बी चली पौंदे जि''यां हून इत्थें उधमपुर दे लोग कोल्डी दे लोग आई गेदे बरमीन दे लोग आई गेदे चनैनी दे लोग आई गेदे बसंतगढं दे लोग आई गेदे ते हुन ओह्दी ओह् यात्रा किन्नी ज्यादा बड़ी जंदी ते ओह् जेल्लै सारे किट्ठे औंगन जि'यां माता बैष्णों कटरा ट्रैवल ऐ हुन लोके माता बैष्णों बी जाना ते हुन ओह् बड़ी हारी थाहरें थाहरें लोग बड़े ज्यादा आई जाह्ङन जेल्लै जि'यां मतलब में जि'यां रामनगर जाइयै उधमपुर दे जाह्ङन चनैनी आहली साइड बसंतगढं आहली साइड दा क्रिमची मानसर दे होई गे बाकी लाटी दे होई गे मतलब एह् सारे लोक जेल्लै किटठे जाह्गङन तां बड़ा ज्यादा ओह् होंदा कि जेल्लै किट्ठे लोक सारे जाह्ङन तां यात्रा दी इन्नी ज्यादा यात्रा होई जानी ते बड़ी किन्नी यात्रा होई जानी ड्रैवल दी यात्रा दी इत्थें कोई कमी निं ऐ यात्रा ते शैल होई जंदी ते इंदी क्वालिटी गी ट्रांसपोर्ट च इत्थै दूइयें जगहें जाना होऐ इ'ने इंडिया बाहर मतलब यात्रा दी कोई कमी नेईं निं ऐ लोक जंदे उठी सारें